ہلو جی ہم کھگڑیا ضلع سے بول رہے ہیں آپ مچھلی بھی بیچتے ہیں نا تو کون کون سی مچھلی رکھتے ہیں آپ بتائیے کچھ مچھلی کے بارے میں میرے گھر میں میرے گھر میں ایک پارٹی کا انتظام رکھا گیا ہے تو ہم کو مچھلی کی ضرورت ہے کچھ مچھلی لینا ہے تو بڑی مچھلی چاہیے ہم کو اور جس میں پیس بنایا جا سکے اور لوگوں کے انتظام کے لیے لوگوں کو کھلانے کے لیے مچھلی کی ضرورت ہے تو آپ کا نمبر ہم کو ملا تو آپ سے مچھلی کے لیے ہم کال کیے ہیں تو جی ریہو چاہیے ریہو کا کیا دام ہے کیا کیسے ہاں تو وہ دس لگ بھگ دس کلو کے ہم کو ضرورت ہے اور دس کلو چاہیے آج جو ہے بدھ کا دن ہے ہم کو جمعرات کے دن چاہیے تو دس کلو آپ انتظام کر سکتے ہیں مچھلی کا جمعرات کے دن جمعرات کے دن ہم کو صبح دس بجے سے پہلے دس کلو مچھلی چاہیے اور رات کو رات کا ہمارے یہاں پروگرام ہے جی تو آپ ریٹ کیا بتائے تھے مچھلی کا اس میں آپ کم کر کے ایک سو ستر کر دیتے تو میرے لیے آسانی ہو جاتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں زیادہ لے رہے ہیں تو ہم کو بیس روپے کا بھی بچت بہت ہے سنگھی مچھلی میں بڑا آتا ہے کیا سنگھی مچھلی اگر ہاں آدھا کلو کے حساب سے اگر ہو جائے سندی سنگھی مچھلی تو وہ لے لینا ہم بہتر سمجھتے ہیں وہی دے دیتے ہیں آپ اس کا کیا بھاؤ ہے اس میں آپ کم کر کے آپ دے دیں گے تو وہ ابھی ہم لے سکتے ہیں ہم کو تو پتہ چلا ہے کہ سنگھی مچھلی ڈھائی سو روپے کلو اچھے کوالٹی کی مچھلی مل جاتی ہے آپ تین سو بتا رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے ریٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم جمعرات کے دن آپ کے پاس آتے ہیں اور لے لیں گے